चिरां जिल्लायाव जायगायारि हावजिंफ्रा जाहैदों न' लुनानै होनाय बे खाबुफोरा गासै जिल्लानि हावजिं मारकेट आरो सम्फथिनि हुदाखौ जों बिसोरनि खामानि मावनायनिफ्रायनो जों मोनदां हायो फिसा न'नि बेसेना से लाख रां सोलोंथाइ आरो खामानिनि थाखाय थाफैनाय सुबुंफोरनि थाखाय हावजिंनि खाबुफोरा थोजासे नङा मानोना बियाव थोजासे रोखोमनि न' आरो सुबिदाफोर गैया जायनि जाहोनाव थाफैनाय माखासे सुबुंफोरा नांगौ रोखोमनि सुबिदाफोरखौ मोननो हाया